हलो हा केर हा मुस्कान हा ॿुधाए न अच्छा हा ठाहे न केर निराण थी अचई

त हुननि जी वणंदड़ शइ कहिड़ी अथनि कुझु ख़बर अथेई न त पोइ वरी ॿुधाए हा हा हा हा त पोइ हिकु पनीर पालक जी भाॼी बि ठाहे ऐं हिन बिहु जी टिकियूं ॾाढियूं सुठियूं ठहंदियूं तंहिं जे कॾहिं चए त पोइ मां ॿुधाए भले ऐं बिहु मूं वटि पिया अथेई चवे त पोइ भले हा चवे त भले मां ही अचे ठाहिण मंझंदि जो पोइ असां बिहुनि जूं टिकियूं थियूं ऐं पनीर पालक भाॼी कढ़ी चांवरनि सा बूंदी त ज़रूर रखजानि ऐं हिन खां पोइ वरी असां मिठे जे लाइ रबड़ी बि ठाहे छॾींदा त ॾाढो सुठो थींदो हा त बासण अथेई

हा सूजी मुंङनि जी दालि जो उहो त असांजे सिंधियुनि जी शान आहे मुंङनि जी दालि जो सिरो छो नथी ठाहे उहो ठाहे न हा हा हा हा त मां तो खे कढ़ी अहिड़ी थी ॿुधायां जो खाई करे तुंहिंजी सारहना करे थकिजंदा पहिड़ो तुर तेल में जीरो हिंग कढ़ी पतो ऐं बेसन भुञी करे हुन में टमाटो प्यूरी विझ टमाटो प्यूरीअ में सावा मिर्च ऐं तुर अद्रक बि विझ वाई बादी सॼी निकिरी वेंदी आहे इहो विझी ॿियो असांजी सिंधियुनि भाॼियुनि जूं अहिॾियूं आखाड़ियूं आहिनि पटाटो थियो हिकु ॿ कचालू थियो भींडियूं थियूं ग्वार गुलगोबी तर सभु विझी करे पाणी विझी हुनखे सीटियूं हणाए ऐं हुनखे अञा जे कॾहिं थोरी खटास वणंदी हुजे त इमलीअ जो पाणी बि तूं विझी सघंदी आहे पीनियूं विझी सघंदी आहीं जे गिदामणी हा गिदामणीअ जो पाणी विझी सघंदी आहे ऐं तमामु सुठी कढ़ी तुंहिंजी बीहंदी हुन सां गॾु अछा चांवरु ऐं मिठी बूंदी जेका असांजे सिंधी खाईंदा आहिनि उहा तूं रखी छॾिजे ऐं खीचा पापड़ बि तड़जानि हा हा चड़नि जी दालि उहा त तमामु सुठी आहे ऐं हुन सां गॾु मिर्च सावा थोरा तरे छॾु ठाहे छॾिजानी मसाले वारा मिर्चु सावा बसरु कटे मिर्च सावा हा ॾाढो सुठो सवादु ईंदुनी ऐं पकवान में मोहण सुठी विझिजे हा हुन सां उहो क्रिस्पी बि बीहंदे ऐं सॉफ्ट बीहंदे माना ॿिएं ॾींहुं ताईं बि घणाईं हीअं तव्हां हुन असां हुनखे रखी सघंदा आहियूं पकवाननि खे हा ऐं हुन सां सिरो मालपूड़ो बि हा मेदो हा मेदो खपंदो हाणे जीअं अॼुकल्ह महिमान अचनि था त पाउ मेदे में बि चंङा असांजा पकवान निकिरंदा आहिनि असां सिंधी त तव्हांखे ख़बर अथव थोरे बि शइ में असां घणो ई हिन में वधीक करे सघंदा आहियूं ऐं सिरो मालपूड़ो बि रखी सघंदा आहियो तव्हां नाश्ते में हा हा हा अरे हीअं त माना ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी वई माना फुल ख़ुशि थी वेंदा बाक़ी मदद जेका खपेव पोइ भले चइजो बासण थिया सिपरियूं थियूं वॾियूं या डिनर सेट थियो जेको बि खपेव त तव्हां मूंखे चइजो

हा हा काई ॻाल्हि नाहे हा ज़रूरु आख़िर पाड़ोसी त पाड़ोसीअ जे कमु ईंदो आहे हा हा हा ओ के हा